हमको बहुत अच्छा लगता है कुर्सी इतना सुंदर लगता है अपनो खरीद लिए बढ़ियाँ कुर्सी लगता है हमलोग तो कुर्सी बहुत पसंद है लकड़ी का लकड़ी का कुर्सी बढ़ियाँ होता है बढ़ियाँ पर बैठते हैं उठते हैं लकड़ी का कुर्सी इतना सुंदर है की कुर्सी के बराबर कोई कुर्सी नहीं होता है कुर्सी इतना सुंदर होगा की बैठने में बहुत सुंदर होता है लकड़ी का कुर्सी लकड़ी का कुर्सी भी करिए लकड़ी का कुर्सी यूज़ करिए लकड़ी का कुर्सी बहुत सुंदर होता है लकड़ी का लकड़ी के अलावे कोई कुर्सी नहीं बढ़ियाँ होता है लकड़ी की कुर्सी बहुत सुंदर होता है बैठिए लकड़ी का कुर्सी है इतना सुंदर है कि कुछ कहना नहीं है लड़की लकड़ी लकड़ीए का कुर्सी अपना प्रयोग करिए सब लोग बैठिए लकड़ी के कुर्सी है इतना सुंदर लगता है कि हमलोग को बहुत सुंदर लगता है हम बैठते हैं उठते हैं लकड़ीए के कुर्सी पर अब के ज़माना में चल गया है फाइबर हमलोग तो लकड़ीए के कुर्सी पर बैठते थे बात करते थे विचार करते थे लकड़ीए के कुर्सी पर ना हमलोग को थोड़े फाइबर के कुर्सी पर बैठते थे हमलोग तो लकड़ी के कुर्सी बहुत सुंदर होता है लकड़ी के गाछ भी देखते हैं लकड़ी के गाछ भी बहुत सुंदर होता है लकड़ी